हैल्लो हां जी नमस्ते कु'न बोला दा अच्छा ओह् कल मोहित होर गे हे टी वी आह्ला हां जी कैंह् केह् गल्ल होई दकान उप्पर जिसलै असें चैक्क करियै निं दित्ता हा अच्छा मतलब थोआढ़े सैटअपबाक्स कन्नै निं चला दा होना ओह् कोई गल्ल निं कल तुस लेई आओ कल में तुसेंगी चेंज करी देगा कोई इशू निं ऐ हां इक कम्म करेओ जां हां हां हां ओह् बैस्ट रौंह्ना कल इक कम्म करेओ सैटअपबाक्स लेई आओ ते फ्ही में थोआनूं चैक्क करवाई ओड़गा ओह् बैस्ट रौंह्ना हत्था कन्नै